नरेन हिरवानी सिंधियुनि में ॾाढो सुठो क्रिकेट कला खां क्रिकेट खेॾणु वारो रहियो हाणे वि विराट कोहली खे त सभु कोई ॼाणे थो उहो सुठे सां खेॾंदो आहे सुठो सां खेॾंदो आहे पंहिंजो सुठे सां उन सुठे नमूने पंहिंजो लाइफ उहो सैट करे वती अथईं उहो जेका पै पहिले खेॾंदा हुआ रवि शास्त्री आहिनि ऐं सिधू आहे और सुनील गावस्कर आहे कपिल देव आहिनि उन्हनि बि पंहिंजो लाइफ इन में ई खेॾी करे मतिलबु फिट रही करे पंहिंजो जीवन अॼ बि ओणो ई कयूं अथऊं सिर्फु फिट रही करे हाणे उहो कमैंटिड कमैंट्र्री कंदा आहिनि सुठे नमूने खेॾी करे अॼ बि उन्हनि क्रिकेट खे छॾियो कोन्हे सुठे नमूने क्रिकेट खे अगरि माण्हू कंहिं बि गे गेम खे पंहिंजो उहो करे थो त सुठे नमूने मतिलबु हिकु फिज़िकल एक्टिव बि रहे थो और सुठो पैसो बि कमाए थो भव्य इन में असांखे विराट कोहली खे ॾिसी करे इलाही सुठो फील थींदो आहे इहो सभु इन खे ॾिसी कर नरेन को नरेन हिरवानी असांजे गोरखपूर जा आहिनि उहो बि सुठो खेॾी करे पंहिंजो सुठे नमूने नालो ठाहियो अथऊं